मां पंहिंजे डुकण जे रूटीन में ताक़त औरि लचीलेपन लाइ छा कंदो आहे इन लाइ मां सभिनि सां पेहले पंहिंजो सुबुहु उथी करे असां पंहिंजे लोहिया पार्क में वेंदा आहियूं उते पेहले मां नॉर्मल पंहिंजो ॿ राउंड नॉर्मल ड्रिस वॉक कंदो आहे जेकी पंहिंजी नॉर्मल स्पीड में कंदो आहे उन खां पोइ जॾहिं मुंहिंजे ब्लड में सर्कूलेशन थोरो सही थी वेंदो आहे मूंखे हाणे ठीकु लॻणु लॻंदो आहे उन खां पोइ मां थोरी सी रनिंग स्टार्ट कंदो आहे जेकी रनिंग मुंहिंजी थोरी स्पीड मां धीरे धीरे उन खे वधाईंदो आहियां उन खां पोइ ॿ राउंड डुकण खां पोइ मां हुते योगा कंदो आहियां योगा सां पंहिंजे सॼे शरीर में स्फ़ूर्ति ईंदी आहे औरि लचीलोपन रहंदो आहे ताक़त लाइ मां हुते जेका पार्क में इक्यूपिमेंट्स लॻियलु आहिनि जिम इक्यूपिमेंट्स उन्हनि खे बि यूस कंदो आहियां स्ट्रैचिंग लाइ मां योगा ई कंदो आहियां उन सां मुंहिंजे सॼे शरीर में ताज़गी रहंदी आ्हे सुबुह जी योगा जो उहो पार्क में डुकण जो असांखे ॾाढो बेनीफिट मिलंदो आहे उन सां मुंहिंजो सॼो शरीरु स्वस्थ रहंदो आहे ॾींहुं भर मूंखे ख़ूबु इस मतिलबु सुठो लॻंदो आहे मुंहिंजो सॼो ॾी इन जे हिसाब सां सुठो लॻंदो आहे जंहिं ॾींहं बि मां सुबुह जो अगरि वॉक ते वञी करे पार्क वञी करे वॉक यां दौड़ या योगा न कंदो आहे मुंहिंजो सॼो ॾींहुं लॻंदो आहे की कुझु खालीपन आहे